जोंनि चिरां ड्रिसटिकनि सिङाव थानाय बेंथल बिबाह भबन सेन्टारनिफ्राय नैबे जोंनि थुक्राझार भि सि डि सि आव बिथांमोना फैनानै जोंनि बे फ्राय माखासे कुइसनफोर एरेन्जमेन्ट खालामदों बै कुइसननि एनसार माने जों होनो थांगासिनो दङ माने बेवहाय एकस्ट्रा कारिकुलार एकटिभिटिस दङ नामा होननानै जोंनि फरायसालियाव माबा गेले दङ बेफोरबायदिफ्रा नाथाय जोङो सिङावनि जों बाहाय गोबां रोखोमनि खेला गेलेनाय जायो जेरै फुटबल हौवासाफ्रा फुटबल गेलेयो आरो हिनजावसाफ्रा खाबादि आरो खारनाय बारनाय हाइजाम्प लंजाम्प आरो बेवहाय जोंनि गेलेनायफ्रा गोबां रोखोमनि गेलेनाय जायो बिदिनो जों जाय जेरैखिजाया बबाव इन्ट्रेस्ट दङ गेलेनो मोजां मोनो बेव गेलेयो जेरै गोबां रोखोमनि बादायलायनाय बेयाव बादायलायनाय जायो बादायलायनायनि उनाव जों देरहानाय जेननाय जेरै मोजां रोखोमनि गेलेग्रा बेखथिफ्रा बहाय बादायलायनायाव बान्थाबो मोनो बे बान्थायाव जायफ्रा मोजां गेलेयो बे बान्था मोनो बेवहाय गेलेमुफोरनि आर मा बान्था दं बान्थायाथ' बेनो जाहैबाय जोङो बबेबा खेला मोजां गेलेनो हायोब्ला जोङो बेवहाय प्राइज बायदि मोनो जों जेराव फुटबल गेलेनाय बेवहाय जोङो मोनसे बेस्ट प्लेयार मोनो जेराव बाहाय जोङो बेस्ट प्लेयारखौ मोनोब्ला जों माबादि खेला गेलेनांगोन फुटबल गेलेनांगोन बेखौबो जोङो जों नुयो आरो बेयाव मोनग्राफोरबो थायो मानोना जायफ्रा मोजां रोखोमनि गेलेनानै नायगिरि बिथांमोननो दिन्थिनो हायोला नायगिरि बिथांमोना मोजां मोनो आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावनायबो थायो आरो बिजोंनो जोङो जोंनि लकेल आरो बहाय डिस्ट्रिक सेन्ट्रेल स्टेटनाव प्लेयार जानो हायो जेराव जोङो गोबांथार जों बिदिनो दानि जुगाव गेलेनायजों जों गोजौ गोजौ थाखोआव जों दावखोलांनो हायो जेरै जों गेलेग्राफोरा जोंखौ गोबां रोखोमै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदिनो गेलेग्राफोर दंसै जेरै बिथांमोना बिबादि गेलेनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो बिदिनो जोङो हारि माहारिफोरखौ दावगाहोनो गोजौआव थिखांनो मुंखौ गोजौआव थिखांनो हायो बिदिनो जों गेलेनायफ्रा जोंनि थाखै जोबोद गोनां जोङो गेलेनायावबो जों बयबो जोङो गोसो गुदुं गोसो होनानै गेलेयोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां जायो आरो जोंनि देहा सायसथ'फ्राबो बेमार आरो आजारफोर निफ्राय रैखाथि मोनो आरो बेयाव गेलेनायनि जायखिजाया फोराव माबाफोर बाहागो ला बेयाव गेलेनायावहाय जोङो बाहागो लानाय लागोन जों सिगाङाव आं उन्दै बैसोआवबो गेलेयोमोन गेलेनाया आंथ' दा बेबायदि बैसोआव आं फुटबलखौ आरो जिखुनु खेलायावनो बाहागो लाले सिगाङाव बाहागो लाबोबाय गेलेनाय समावबो आङो एसिबां मानि गोजौ थाखोआव थांनो हायाखै मानोना जोंनि जोंनि गेलेनायफ्रा सम समनिबो खोथा थायो बेनिखायनो जों सम बादिनो जों गेलेनायखौ दोनथ'नांगौ जायो आरो जोंनि दा बे समावहाय जोंनि बैसोफ्राबो जोंखौ लाखिनानै दोनबाय एसेनोसै दिनै आंनि बे मिसेसखौ बुंनाया